میری پسندیدہ جگہوں میں آگرہ کا تاج محل دلی کا لال قلعہ دلی کی جامع مسجد دلی کی قطب مینار علی گڑھ کی جامع مسجد جس میں سب سے زیادہ سونا لگا ہوا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی سر سید ہاؤس اور مولانا آزاد لائبریری جو کہ ایشیا کی سب سے لائبریری بڑی لائبریری بھی ہے یہ سب جگہیں مجھے اس لیے پسند ہیں کیوں کہ یہ سب تاریخی مقامات ہیں جب ہم ان مقامات کو دیکھتے ہیں یہ ہمیں تاریخ کی یاد دلاتی ہیں جب بھی تاریخی مقامات کی بات کی جاتی ہے تو جو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ان مقامات کو بنانے کے پیچھے کیا مقصد رہا ہوگا اور ان مقامات کو اتنی بخوبی اتنے پرانے زمانے میں کیسے بنایا ہوگا اور ان مقامات کو بنانے میں کیا دشواری اورکتنی محنت لگی ہوگی